بچپن ہی سے مجھے اردو کا بہت شوق تھا کیونکہ میری والدہ اردو پڑھی ہوئی تھی اس لیے وہ مجھے بچپن ہی سے اردو کی ترغیب بھی دیتی تھی میں نے بچپن میں اردو کی بہت ساری کتابیں پڑھیں خاص طور پر وہ کتابیں جن میں کہانیاں ہوتی تھیں اس کہانیوں کے پڑھنے سے میں اردو زبان کو اچھی طرح سے سیکھ گیا اور اس کے بعد مجھے کبھی بھی اردو پڑھنے یا لکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی جہاں تک میرے اردو کے ساتھ تجربے کی بات ہے تو وہ ہے یہ ہے کہ ہر انسان کو اردو سیکھنی چاہیے کیونکہ اردو زبان بہت شیریں اور نفیس زبان ہے اور یہ ایسی زبان ہے جو بہت کچھ چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور اردو زبان میں شعر و شاعری بھی بہت مشہور ہے اس زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ایسی شعر و شاعری موجود نہیں